हॅलो हय तुमी रविंद्र गांवकर उलयता आं हांव पुणेच्यान सीमा उलयतां आं तुमचो शेजारी गोवेकर आसा न्ही पांडुरंग गोवेकर ताच्या कडल्यान म्हाका तुमचो नंबर मेळ्ळा म्हाका थोडी इनफॉरमेशन जाय आशिल्ली हल्दोणें तुमी म्हाका सांगपाक शकता ओके हय हय म्हणून म्हाका भगवती जात्रा कशी जाता खंय जाता आनी ह्या जात्रेचें महत्व कितें हें जाय आशिल्लें

ओके

ओके आं मागीर ही जात्रा केन्ना जाता सर खंयच्या म्हयन्यांत कितें आयडिया फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाता आनी दिवजां बीन आसता सर जात्रेचीं त्या आं हां हां आं आ म्हणजे आसता ओके

आनी महाप्रसाद जाता देवळांत देवळांत महाप्रसाद आसता जात्रेक

आं ओके थँक यू थँक यू आनी सेंट थॉमस फिस्ट ह्या बद्दल सांगता म्हाका दोन वाक्यांत आं आं ओके

हय आं

ओके आं आं

ओके म्हाका सांगात सगळे अं गांवचे लोक हिंदू आनी क्रिश्चन दोनी एकामेकां जात्रेक आनी फेस्ताक बीन वयतात तर हां हां हां हां हां हां ओ

ओके हां हां हां ओके थँक यू भाऊ तुमी बरी म्हायती दिली म्हाका थँक यू